اشرف بھائی اپن آفس کے لئے نکلے پر یہ آگے کیا ہے معلوم سڑک بہت خراب ہے میری ڈیلی کی روٹ یہی ہے میرا آفس کو جانے کا رستہ ہے یہ تو وہ حساب سے آپ کو ایکسپیئرنس دکھ رہا آٹو میں چلانے میں کیا ہے بولے تو ایکسپریئنس اچھا دکھ رہا کافی وہ حساب سے آپ بتلا سکتے کہ میں کس وقت تک میرے مقام تک پہنچ سکتا ہوں

آلریڈی لیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہے میں دیر سے پہنچ سکتا ہوں اسلئے آپ تھوڑا ٹائم بتلا دیے وقت تو میں کیا ہے میں کال کر سکتا ہوں آفس میں کیا ہے بتلا دے سکتا ہوں کہ مجھے تھوڑا ٹائم لگ سکتا بول کے آپ اندازہ بول سکتے کہ مجھے جو لوکیشن ہے وہاں تک یعنی کیا ٹائم تک پہونچا سکتے بول کے